काव्यलेखन करैत छी हमर लेखन प्रक्रियामे बेसीतर प्रेमरस होइए

ओकरालेल प्रेमकेँ विरहकेँ अनुभव करए पड़ैत अछि सबसँ पहिने तऽ लिखबाके लेल पढ़ब अनिवार्य अछि हमरासभमे कहल जाइए जँ अहाँ दू सए पेज पढ़बै तकरबाद अहाँ दू टा शब्द लिखि सकैत छी ओहिसँ पहिने अहाँकेँ ई आज्ञा नहि भेटैए जे अहाँ दू टा शब्द लिखु आइकाल्हि हम अपन दोस्त अछि हमर एकटा जेकर नाम मिठ्ठू झा यऽ हुनकासँ परामर्श करैत छी हुनकासँ पूछए छी सलाह लए छी कि की भए सकैए कोन भाव लिख सकैत छी हम हम ओज सेहो लिखैत छी विरह लिखैत छी प्रेम लिखैत छी आ सामाजिक विपन्नता पर सामाजिक कुरीति पर सेहो लिखैत छी आ कोनो भी आधुनिक कविकेँ अपन वेलिडेशनके लेल एकेटा नाम सुझाए दैए जेकर नाम अछि डॉक्टर कुमार विश्वास अगर हुनकर छत्रछाया भेट गेल तऽ अहाँ कविता कविके रूपमे एक मर्मज्ञ बनि जेबए किआकि ओ आधुनिक युगके सबसँ हिन्दीके सबसँ पैघ कवि अछि